बायोगॅस म्हणल्यार गोरवांच्या शेणा पासून तयार जावपी गॅस हांवें आमच्या एका सोयऱ्यांगेर बायोगॅसाचो प्लांट पळयला ज्या कोणागेर गोरवां आनी गोठो आसा जाल्यार तांकां बायोगॅस जोडणी करप फायद्याचें सुरवातीक थोडे दुडू खर्च केल्यार मागीर फायदोच जाता हो खर्च बायोगॅसा खातीर शेण घालपाची टाकी बांदपाक गॅसाची खंडी बांदपाक आनी थोडी पायपां घालपाक लागता तितलोच आपली गरवां आसत जाल्यार सदींच शेण जाय जाय त्या प्रमाणान सहज उपलब्ध जाता तें शेण उदक घालून पातळ करून टाकयेंत घालें की काम जालें ह्या शेणा पासून जो गॅस तयार जाता तो एका हंडेक जमा जाता आनी तो पायपा वरवीं रांदपाच्या वा उदक तापोवपाच्या चुलीक जोडटात जेणे करून थंय उजो पेटोवपाक शकता शणांतलो गॅस काडून उरिल्लो शेणाचो कचरो टाकयेंतल्यान भायर पट पडटगीर ताजें सारें म्हणून शेताक भाटाक वापरूं येता बायोगॅसाचेर दोन लायटीचे बल्बूय पेटोवपाक मेळटा जेणे करून लायटीचें बील कमी जावपाक मदत जाता गॅस सिलिंडरा परस बायोगॅस खूब स्वस्थाक तयार जाता जेणे करून पयशांचो इबाड कमी करून फायदोच जाता